آداب جناب میں ایک چھوٹا سا کاروبار چلا رہا ہوں کپڑوں کی ہول سیل اور ریٹیلنگ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے جی ایس ٹی رجسٹریشن کرانا چاہیے یا نہیں اور اس کا پورا پروسیس کیا ہے کچھ الجھن میں ہوں تقریباً دس لاکھ روپے کا سالانہ کا کاروبار ہے ابھی تو چھوٹے پیمانے پر ہے لیکن آگے بڑھانے کا ارادہ ہے کبھی کبھار دوسری ریاست میں بھی مال بھیجتا ہوں اور امیزون فلپ کارٹ پر بھی رجسٹریشن کرانے کا ارادہ ہے تو ایسے میں کیا میرے لیے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے کیا رجسٹریشن کے بعد مجھے ہر ماہ ریٹرن فائل کرنی پڑے گی